घर जी लेडीस पंहिंजो अधिकतर टाइम किचन में ई गुज़ारींदियूं आहिनि सुबुह जा नाश्ता मंझंदि जी रोटी राति जी रोटी ऐं शाम जा कुझु स्नैक्स त किचन हिकड़ी अहिड़ी जॻह आहे रंधिणो अहिड़ी जॻह आहे जिते माण्हू ॾिसे त लेडीस उते ई पई हूंदी आहे त मां मुंहिंजी भेनरुनि सां ऐं मुंहिंजे घर जे हर हिकु भातीअ सां उते जाम सुठो वक़्तु बिताए सघंदी आहियां उते बीह करे नयूं नयूं शयूं सेखारे बि सघंदी आहियां सिखी बि सघंदी आहियां अलॻि अलॻि शयुनि खे फटाफट कीअं ठाहे सघिबो आहे जल्द सां जल्द केॾी महिल अचानक कोई महिमान थो अची वञे उन खे छा ठाहे डे॒ई सघिबो आहे इहो बि सिखणु मिलंदो जीअं की कॾहिं कोई तव्हांजे घर में अचे थो त तव्हांजे घर में कुझ बि अगरि वेफरूं बि पियूं आहिनि त उन जी चाट ठही सघंदी आ कबाब पिया आहिनि त उहे तरे ॾेई सघबा आहिनि त इहे छोटा मोटा कम त हर कोई करे सघंदो आहे केॾीमहिल अगरि मुंहिंजी साहेड़ियूं आहियूं आहिनि मुंहिंजा ई मम्मी घर में न आहे पप्पा वेठा आहिनि या मुंहिंजो भाउ वेठो आहे त भेल ठाहे ॾेअण जो कम त मुंहिंजो भाउ बि करे सघंदो आहे उहो मूंसां गॾु किचन में बीह करे मुंहिंजी साहेड़ियुनि खे जूसूं बि सर्व करे सघंदो आहे त मां थोरी किचन जी जॻह पाण खणंदमि थोरी किचन जी जॻह पंहिंजे नंढे या वॾे भाउ सां या भेण सां बांटीदमि ताकी उन्हनि खे बि सॼी ॼाण हुजे की किचन में कीअं बीहबो आहे ऐं किचन जा सॼा कम याने रंधिणो साफ़ कीअं रखिजे रंधिणे जा सॼा कम कीअं कनि